सिंधी भाषा असांजी मानु मर्यादा वारी भाषा आहे सिंधी कंहिंखे हेठि किराईंदा कान्हनि हमेशह उथारंदा रहंदा आहिनि सिंधीअ जहिड़ी मिठिड़ी भाषा कोई भाषा न आहे सिंधी अबाणी ॿोली मिठिड़ी अबाणी ॿोली सिंधी कंहिंखे दुखी ॾिसी कान सघंदा आहिनि सिंधी हमेशह सभिनी खे मथे कंदा रहंदा आहिनि सिंधियुनि में नियाणियुनि जी ॾाढो मानु थींदो आहे सिंधी हमेशह सभिनी खे मथे कंदा आहिनि सिंधियुनि जा मंदर टिकाणा ॾाढा सुठा भॼन ॻाईंदा रहंदा आहिनि